अऊं तसें अज सनानियां की अऊं फोटो की पान्नी होन्नी क्योंकि अऊं कुतै बी जां ब्याहें जा जित्थें मर्जी जां मेरा इक शौक बनी गेदा अऊं कुदै बी जन्नी मेरा मन करदा कि मेरा फोटो खिच्चो चाहे अऊं रुट्टी खा दी होगी चाहे मेरै पिच्छें कोई बी होगा मतलव कि शौक ऐ इक फोटो पाने दा ते पैह्लें पैह्लें इंस्ट्राग्राम उप्पर पांदे हे फेसबुक्क पर पांदे हे हून ओह् सब किश बंद करी ओड़े दा ते हून इयां मतलव आदत इक कदैं कुदै हून बटसैप स्टेटस करी ओड़ेदा चाल्लू उत्थें पानी कदैं कुदै पानी कुदै बी होगा ब्याह् कुदै धामां कुदै बी कुदै लंगरे च खड़ेते दे होगै उत्थें मतल शिड़कां बनानियां ते फोटो खचानियां एह् मेरी आदत बनी चुकी दी हून इयां शौक बनी चुके दा ते मज़ा बी आंदा इंजाएमैंट होंदी इक कि फोटो पाने दी जगह जगह जित्थें मर्जी जाओ भाएं घूमने फ्रैंडैं कन्नै जाओ स्हेलियां कन्नै दोस्तैं कन्नै कुदै जाओ ते फोटो पाने जो कोई बी लब्भिया कोई बाबा लब्भिया कोई कोई मन्दरें च गे मन्दरें दा पोटो पाई ओड़ियां कोई बी तीर्थ स्थान गे उत्थें दी फोटो पाऊड़ियां तीर्थ स्थान उप्पर भगवान दे फोटो खिच्ची खुच्ची पाऊड़े उपनै कन्नै पाउड़े एह् इयां इक मनोंरंजन बनी गेदा मेरा ते मिगी मज़ा बी आंदा क्योंकि सोशल मीडिया सोशल मीडिया साढ़े ताईं स्हेई बी ऐ ते ते अस ओह्दे उप्पर मतलव इंजॉए बी करने ते पढ़ने बी ऐं पढ़ना आह्ली चीजां बी पान्ने मतलव की इक एह् होई दा कि पढ़ने आह्लियां बी पानियां फोटो अपनी इंजाएमैंट आह्लियां बी पानियां अपने इयां नमें नमें कपड़े लाईयै अज्ज कुदै ब्याह् जाने एह् ड्रैस्स लैत्ती ते एह् पाने सूट लैत्ता माराज़ सूट दस्सने तांई इयां मतलव इक शौक बनी दा कि लोग दिक्खने साढ़े कि अस एह् नेह् लग्गा दे इयां लग्गा दे ते इक इयां शौक बनी चुके दा ते मज़ा बी आंदा इस चीज़ तों ते एह् सरकार नै बड़ी स्हेई चीज़ कीती दी किश असें लोकें इयां मनोरंजन जेहा दित्ते दा असें मज़ा आंदा तुआहीं जाओ उत्थें बूह्टा बी होगा बूह्टे कन्नै फोटो खचाई लैन्ने कोई किश बी होग्गा कोई फुल्ल होगे जां बगीचा होगा बगीचे च फोटो खचाई लैन्ने इयां साढ़ा मतलव इक शौक बनी चुके दा साढ़े लोकें तांई ते असें मज़ा बी आंदा ते एह् जेह्ड़ा सोशल मीडिया एह् असें बड़ा दूर तक पजांदा ऐ ठीक ऐ एह्दे कारण अस अपने आप गी पछान्नी लैन्ने कि इयां इयां अस फोटो पागे एह् होना उत्थें जागे एह् होना ते एह् साढ़े तांई बड़ा मनोंरंजन बनी चुक्के दा ते अगर हून नेंई पाओ एह् कदैं बंदे इयां लगदा बंदा पता नी कुत्थें चली दा ते इयां मतलव किश गोआची गोआची गेदा ते अस जेह्ड़े हैन ओह् एह् मतलव इक मनोंरंजन दे हिसाब कन्नै अस जीया ने न ते असें मज़ा बी औंदा मता जादा ते एह् फोन जेह्ड़ा ऐ साढ़े तांई फोन दे थरू एह् सब कम्म करने न और एह्दे कारण अस किश बी नी हैन ते हून अस कुदै बी मतलव कुसै बी प्हाड़ियें पर चढ़ी जागे कुतै उत्थें बी अस फोटो खिच्चन लगी पौन्ने कुतै बी कुछ करा दे बी होगै कुतै पानी बी पिया दे होगै उत्थैं बी अस सट्रिकां सट्रउकां पाईयै करी ओड़ने ते साढ़ै तांई इक बड़ा ओह् बनी दा अस कुदै बी जन्ने मतलव कुदै अस इयां केह् नाम कुदै अपनै कुदै कुदै पेपर देनें गी जा दे होगै उत्थैं बी फोटो खिच्ची ओड़ने ठीक ऐ अस मतलव कुदै डांस डूंस करने गे उत्थैं जां कुदै अस गाना गा दे होगै कुदै स्टेज़ उप्पर उत्थें अस सट्रिकां सटूकां बनाई ओड़ने होने डांस कुदै ब्याहें अस कुदै नच्चा दे होने भांगड़े पा ने होने ढोलें पर उत्थें बी अस अपनी पोटो खचाई ओड़ने ते एह् इक साढ़ा बड़ा स्हेई मनोंरजन बी ऐ ते असें बड़ा मज़ा आंदा एह्दे उप्पर ते ताकि अस मतलव इयां पंशानी सकचै कि अस इत्थैं फोटो पाई ही एह् जगह साढ़ी इक इयां जादगिरी मतलव फोटो पाना साढ़ा इक होंदा कि साढ़ी इयां जादगिरी बनी जंदी कि अस इत्थैं गे हे असैं इत्थें एह् कीता हा ते इत्थें असैं एह्दे कन्नै फोटो खचाई ही ते एह् होआ ते असैं मतलव एह् जादगिरी साढ़ी कि एह् साढ़ी एह्कड़े साल्लै दी एह् ऐ एह्कड़े साल्लै दी एह् ऐ ते एह् इयां इक साढ़ी जादगिरी बनी जंदी ऐ कि अज्ज असें एह् कीता कल असें करना और इत्थैं एह् कीता हा एह्दे कन्नै एह् इयां आया हा साढ़े कोल ते एह् होआ इत्थें एह् होआ ते एह् साढ़ी जेह्ड़ी ऐ इक मनोंरंजन बनी चुके दा ऐ जेह्ड़ा असें बड़ा जादा मतलव मज़ा आंदा अस चाह्न्ने कि अस अपनी पूरी जिन्दगी जेह्ड़ा ऐ ते फोटो फाटो खचाचै और इयां पाच्चै अपने परिवार कन्नै फोटो खचाचै कुदै परिवार जिसलै किट्ठा होए दा होऐ ते मां प्यो कन्नै बी फोटो खचाई ओड़ने ओह् बी पाई ओड़ने ओह्दे पर बी लाईक होने बड़ी खुशी दिंदे ते जेह्दे कारन जेह्ड़ा ऐ पोटो अपनी तरफ गी ओर खिच्चा दा की ताकि असें मतलव होर एह्दे कोला अस जादा तो जादा फोटो होर खिच्चने होने ते अस चाह्न्ने कि अस होर होर फोटो मतलव की नमीं नमीं जगहें उप्पर जाह्च्चै ते नमियां नमियां फोटो खिचचै ते फ्ही पाच्चै एह् असें बड़ा होंदा कि मतलव साढ़े इयां फ्रैंडें दे लाईक आए असें मतलव इयां उनें कमैं'ट मारे असैं मतलव इक खुशी होंदी अंदरा कि हां स्हेई ऐ कि मतलव लोकें मतलव लोका असें पसंद करा दे साढ़ी फ्रैंडा मतलव इयां सूट शैल ऐ ते असें मतलव होंदा कुड़ियां गी कोई सूट उप्पर कोई आक्खै भला तुंदा सूट बड़ा शैल ऐ मिगी बड़ा शैल लग्ग दा इस साढ़ी मतलव खुशी निकलदी ऐ अस अगली बारी होर होर पोस्टां पान्ने आं कि ताकि साढ़े मतलव अस होर होर मश्हूर होई जाच्चै ते इस कारण अस जेह्ड़े हैन बड़े जादा सोशल मिडिया कन्नै जुड़े दे ते अस चाह्न्ने कि अस जुड़े रौह्चै और असें इयां इयां पूरी जिन्दगी जेह्ड़े एह् अनंद साढ़ी जिन्दगी दा अनंद बनी चुके दा और अस चाह्न्ने कि अस जिन्ने तक हैन इयै मतलव फोटो फाटो पाच्चै अपनै मज़े करचै अपनै कम्म काज करचै हून अस कम्म काज़ बी करचै जिसलै कुदै भांडे मांजा दे होगे भांडे मांजदे फोटो खचाई कुदै ब्हारी मारा दे होगै ब्हारी मारदे कुदै कपड़े धोआदे होच्चै कपड़े धोंदे खचाउड़ने ठीक ऐ कुदै जा दे होगै कुदै किश करा दे होगै कुदै कुसै कन्नै ओह् बी फोटो पाई ओड़ने पैह्ली बारी कोई चीज़ खाद्धी जियां असें पीजा खाई ओड़ेेआ उत्थें बी फोटो असें फोटो पाई ओड़ी ठीक ऐ जियां हून मोमोस होंदे ठीक ऐ ओह् खाई ओड़े न्यूडल खाई ओड़े इक साढ़े तांई ओह् ऐ उत्थें बी पोस्ट पाई ओड़नी भाई एह् खाद्धा असें ते एह् साढ़े तांईं जेह्ड़ा ऐ ओह् इक बड़ा मनोंरंजन बनी चुके दा ऐ साढ़े लोकें तांई ओर एह् स्हेई बी ऐ असें एह्दे कन्नै बड़ी खुशियां इयां बड़े इयां इक बड़ी इयां खुशी होंदी पूरी जिन्दगी जियां मतलव स्कून जेहा मिलदा ते अस चाह्न्ने कि अस एह्दे कन्नैजुड़े रौह्चै और एह् साढ़े तांई इक अनंद बनी चुके दा में तुसें तनाई ओड़ेआ ते अस हून कुदै बी जाच्चै अस कुदै पैह्ली बारी कुछ कम्म करचै कुदै पैह्ली बारी कुछ चीज़ सिक्खी उत्थें बी असें इस चीज़ दी पोस्ट पाई ओड़ी भाई अस इत्थें असें एह् मज़ा आया असें भाशन दित्ता ते असें एह् मज़ा आया अस इन्ने लोकें ई दिक्खेआ इत्थैं असैं हून कोई नेत्ता दिक्खनें गी जाह्गे माराज साढ़े मोदी होर आईये ते असैं उत्थें बी उंदी वीडियो बनाई ओड़ी उत्थै बी असें पोस्ट करी ओड़ी भ्रावा मोदी साह्ब जेह्ड़े हैन जम्मू बी पधारे ते इंदी बी असें पोस्ट पाई ओड़ी एह् बी साढ़े तांई होई दा कि मोदा साह्ब होरें दिक्खेआ ते असे ओह्दी पोस्ट पाई ओड़ी एह्बी साढ़े तांई इक मनोरंजन बनी चुके दा ठीक ऐ कि गेदे हे भ्रावा मतलव असें लोकें दस्सने तांई कि अस गेदे हे एह् पोस्ट पाई भ्रावा असें मतलव अनंद मिलेआ ओह् साढ़ी इक खुशी होंदी खुशी दे कारण अस फोटो पान्ने फिर असें लाईक करदे फिर असें बड़ी खुशी मिलदी कि लोग आखदे हां भाई तुस उत्थें पुज्जियै इयां गे कियां गे एह् जेह्ड़े हैन एह् साढ़े तांई इक बड़ी खुशी ऐ ठीक ऐ हून अस मतलव कोई नमीं चीज गै घर आह्नगे लाने तांई असें फोटो पाई ओड़ने भाई एह् साढ़े घर इयां लाई इयां आंदी ते सट्रिकां पाई ओड़ने अस इत्थें गे अज्ज गै न अज्ज अस इत्थें गेदे अज्ज अस कुदै मन्दर गेदे नमें मन्दर गेदे अज्ज असैं इत्थें एह् खाद्दा अज्ज अस कुदै रैस्टोरैंट गे असें खाद्दा ओह् बी अस सोशल मीडिया च पाई ओड़ने ते असें एह् बड़ा स्हेई लगदा ते अस चाह्न्ने कि असें गी मतलव इयां गै स्हेई लगदा रवै ते अस कदैं कुदै खेत्तरैं च कुदै कम्म करा दे होग्गै ठीक ऐ कुदै गोड्डी करा दे होगै कुदै बाह्ड्डी करा दे होगे ते उत्थें बी अस जेह्ड़े हैन एह् पाई ओड़ने ते एह् साढ़े तांई जेह्ड़ी ऐ एह् बड़ा स्हेई ऐ और अस चाह्न्ने आं कि अस एह्दे कन्नै जुड़े दे रौह्चै हून जियां कोई घर कोई फंक्नश घर कोई धाम होई ठीक ऐ ते उत्थें बी असैं कोई सतसंग होईया कुदै माता दे दरवार घर इयां माता दे दरवार कन्नै अस मतलव जगराते करा ने सतसंग करा ने ओह् बी अस सोशल मीडिया पर पाई ओड़ने ते एह् साढ़े तांई जेह्ड़ा ऐ बड़ा स्हेई मतलव ओह् ऐ ते अस चाह्न्ने आं कि अस एह्दे कन्नै जुड़ेदे रौह्चै और रोज़ रोज़ जेह्ड़ी ऐ अस इयै नेंहियां मतलव पोस्टां पांदे रौह्च्चै ठीक ऐ हून कल्ल गै अस कुदै केह् नाम कुदै घा ब'ड्डा दे होगै कुदै गवें दी सेवा करा दे होगे ओह्बी अजकल पोस्ट पाई ओड़ने भाई अस दिक्खो सेवा करा ने ते एह् असें जेह्ड़ा बड़ी खुशी दिंदा ठीक ऐ ओह्दे बाद असें फ्ही जां अस कुदै कुसै कन्नै गल्लां करा दे होगै अस गल्लां करा दे होगे हस्सा दे होगे खेली दे होगे खेलदे खेलदे बी अस कुदै खेला दे होगे कोई कोई कुदै गेमां गूमां खेला दे होगे उत्थें बी अस पोस्ट पाई ओड़ने भाई असें अज्ज एह् गेम खेल्ली असें अज्ज इयां कीता उत्थैं गे उत्थैं खेली उत्थैं पुज्जे ते एह् जेह्ड़ियां असें इयां बड़ी अनंद पूरन करदी हून असें कुदै अपने मतलव स्कूल ऐ स्कूल अस पढ़ने उत्थैं अस केह् नाम कोई अस उत्थै खेलने कोई अस उत्थैं मतलव कोई सिंगर आई जंदा कोई स्कूल कोई सिंगर आई जंदा कोई डांसर आई जंदा उत्थें अस उंदियां फोटो खिच्ची खिच्चियै पाई ओड़ने ते फ्ही जां अस स्कूल जां स्कूल कोई टीचर किश सनांदा ते अस उत्थें सट्रिकां सटूकां मतलव असें इन्ना होई दा कि अस मैंटै च फोन क'ड्ढने उत्थैं बी सट्रिकां सटूकां पाई ओड़ने उत्थैं बी उंदियां गल्लां अच्छे विचार उत्थैं अस ओह्बी पाई ओड़ने ते एह् जेह्ड़ा ऐ असें एह्दे न मतलव बड़ा जादा होर जादा अस जुड़ा ने क्योंकि अस इत्थें पोस्टां पास्टां पाईयै बड़ा किश सिक्खने ठीक ऐ कि असें इयां इक खुशी होंदी कि अस कोई नमीं मतलव अस कोई अलग चीज़ पाच्चै ते लोग जेह्ड़े हैन ओह् उसी दिखियै खुश होंदे और असें लाई करदे कमैंट करदे कि हां अस ओह्दे कन्नै होर अग्गै अग्गै बधने ते एह् असें मतलव बड़ा मज़ा आंदा एह्दे पर अस अपनियां कुदै रिकार्ड़िगां पा करने मतलव कि सोशल मीडिया पर कुदै किश करा ने कुदै कुसै कन्नै खा ने कुदै किश लैत्ता नमीं आंदी बज़ारा भाई एह् चीज़ आंदी असें ते असें मैंटै च सोशल मीडिया पर पाई ओड़ी भाई असें अज्ज एह् खाद्धा पोस्ट पाई ओड़ी ते एह् जेह्ड़ा साढ़े तांई बड़ा जादा मनोंरंजन बनी चुके दा ते हून अस सोचा ने कि अस कुसै अस हून असैं हून कुदै बना ने तीर्थ दी त्यारी हून असैं उत्थें बी जाना असैं उत्थैं बी पोस्टां जेह्ड़ियां असैं पानियां असें पैह्लैं प्लैन करी लेदा भाई इत्थै जाना ते एह् पोस्ट पानी असें उत्थें जाना एह् ओह्दे कन्नै फोटो खचानी उत्थें फोटो पाई ओड़नी ते एह् जेह्ड़ी ऐ साढ़े तांई बड़ा जादा इस मनोंरंजन बनी चुके दा ऐ और अस चाह्न्ने कि एह् मनोंरंजन कन्नै साढ़े रवै हमेशा ते अस एह्दे कन्नै बड़े प्रभावित होआ ने ते अस इसी मतलव आक्खना चाह्न्ने आं कि अस न जेह्ड़े जेह्ड़ा मतलव जेह्ड़े अस अज्ज दे युवा न अस इसी सोशल मीडिया गी लेईयै अग्गै अग्गै बधचै होर जादा ते असें होर होर मतलव मनोंरंजन आह्लियां चीजां जेह्ड़ियां न अस ओह् पाच्चै ते एह्दे कन्नै जेह्ड़ै हैन लोग बी लोग बी मनोंरंजन करन और अस बी मनोंरंजन करने होने अस चाह्न्ने कि अस मतलव सौशल मीडिया पोस्टां पान्ने कि अस कुतै इंट्रटेनमैंट करी पाच्चै क्योंकि लोग इंट्रटेनमैंट होंगे ते असें बी खुशी मिलनी अस बी थोह्ड़ा स्हेई लग्गना असें बी साढ़ी अन्दर असें बी थोह्ड़ी खुशी होनी ते एह् जेह्ड़ा ऐ एह् असें बड़ा जादा अपने क न्नै जोड़ा दा ते अस चाह्न्ने कि अस जेह्ड़ा एह्दे कन्नै होर होर जुड़चै और असें होर होर जेह्ड़ी ऐ मतलव होर होर नमियां नमियां चीजां असें सोशल मीडिया पर लग्गन कि इयां पानियां इयां पानियां हून अस कुदै नमीं कोई गड्डी गै लैच्चै ते अस ओह्दी बी पोस्ट पाई ओड़ने कि भाई असैं नमीं गड्डी लैत्ती ठीक ऐ अस कोई नमीं बाईक गै लैच्चै ते पोस्ट पाई ओड़नी भाई नमीं एह् नमीं चीज़ लैत्ती हून अस कोई अस कोई घर कोई नमीं कोई बड़ी बड्डी चीज़ आनचै ते ओह्बी अस पोस्ट पाई ओड़ने कि एह् असें लैत्ता असें ओह्द पोस्ट पाई ओड़ी एह् साढ़ा इक इयां शौक बनी चुके दा असेंई इक मनोंरंजरन थ्होंदा एह्दे कन्नै ठीक ऐ हून असैं कोई घर कोई मतलव नमां घर बनाया उत्थैं बी असैं पोस्ट पाई ओड़नी भाई एह् असैं साढ़ा नमां घर इयां बना दा इत्थें बना दा एह्कड़ी जगह पर बना दा एह्बी अस इक पोस्ट पाई ओड़ने ते हून बल्लें बल्लें अस हैना जेह्ड़े जुड़ा ने एह्दे कन्नै हून असैं मतलव साढ़ै घर कोई ब्याह् आईया ते असें मतलव ओह्दी बी खुशी होनी उस खुशी दे कारण अस उंदियां बी पोस्ट पाई ओड़ने कोई लक्ख सौ कोई होंदा फंक्शन कोई धाम होई कोई सतसं सांत बरात इक इक फंक्शन पान्ने भाई अज्ज सांत ऐ अज्ज बरात ऐ अज्ज लंच ऐ ते अज्ज एह् धाम ऐ अज्ज भण्डारा अज्ज अज्ज ओह् ऐ भण्डार अज लंगर कीता जित्थैं हून अज कल अस कुदै लंगर गै करचै कुदै मन्दरैं कुदै लंगर करी ओड़ेआ कुदै लोकें कुदै लंगर खाने लाई ओड़ेआ उत्थें बी असैं पोस्ट पाई ओड़नी भाई असैं अज्ज इत्थे लंगर खलाया एह्कड़ी जगह खलाया तां खलाया क्योंकि असें स्हेई लग्गेआ ते अपनी श्रद्धा कन्नै खलाया एह् चीज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् असें बड़ी जादा कन्नै जोड़ा दी हून अस चाह्न्ने आं कि अस होर होर अग्गैं बड़चै सोशल मीडिया च ते ताकि असेंगी होर होर फायदे होन इस चीज़ दे ते असें इक बड़ी अच्छी जेह्ड़ी ऐ एह्दे कन्नै सिक्खने गी बी बड़ा किश मिलदा ते असें तां मतलव अस जिध्दर दिक्खो उत्थैं गै अस मतलव पोस्टां पान्ने जित्थें असें मतलव कुदै मन्दर कुदै नमां मन्दर चली गे उत्थें असैं कोई नमें मतलव दिक्खे नमीं नमीं चीजां दिक्खियां नमी नमियां पिंडियां दिक्खियां नमें नमें कुदै कुदै घूमने कुदै पानी शानी दिक्खेआ कुदै नदियां दिक्खियां ते उत्थें बी अस मतलव पोस्ट फोटो खिच्चने ते पोस्ट पाई ओड़ने ते एह् जेह्ड़ा साढ़े तांई बड़ा जादा फायदेमंद ऐ ते अस चाह्न्ने कि अस होर होर जुड़चै असें होर होर चीजां ओह् न हून अस जियां कुदै कुदै म्हीने छें म्हीनें तीर्थैं जादे असैं उत्थें इक इक दिन दी इक इक दिन दी जेह्ड़ा इक इक पल असैं बिताए दा असें उत्थें ओह् पाना ते जो बी अस उत्थें खाह्गे जो बी अस उत्थें लाग्गे जो बी अस उत्थे कुसे गी देगे जोे बी अस उत्थें कोई चीज़ दी नमां बूह्टा दिक्खी लेई माराज कोई बूह्टा दिक्खी लेआ उत्थें उस बूह्टे कन्नै फोटो खिच्ची ओड़नी ते असें कोई मतलव नमें कोई जानवर दिक्खी लेआ असें उस जानवर दी फोटो खिच्चनी ओह्दी फोटो पोस्ट करी ओड़नी ठीक ऐ ते जां असें कोई मतलव असें कोई असें कोई मतलव बड्डा बड्डा कोई जेह्ड़े असें पैह्लैं दिक्खे नेंई अपनै जम्मू च अस बाह्र गे असें कोई बड्डे बड्डे प्हाड़ दिक्खी ले असें प्हाड़ें दी फोटो पाई ले माराज उत्थें असैं पोस्ट करी ओड़नी जां असें कोई नमी नमियां मतलव नमीं नमीं इयां निक्के निक्के उड्डदे पंक्षी दिक्खी ले जेह्ड़े असें कदें पंक्षी दिक्खे गै नेंई अपने जम्मू च ते असें ओह्दे च असें मतलव दिक्खेआ ते असैं ओह्दी फोटो खिच्चियै पोस्ट करी ओड़ी एह् मतलव लोग बी असें चीज़ पसंद करदे ओह् असें लाईक करदे कमैंट करदे ते असें बड़ी खुशी मिलदी हून हून साढ़ी कोई नौकरी सरकारी नौकरी लग्गी जा ते असें इक ओह् बी मतलव खुशी होंदी ते अस केह् करने अस लोग केह् करने अस ओह्बी मतलव पोस्ट सोचने कि अज्ज साढ़ा पैह्ला दिन हा ते अज्ज में एह् सिक्खेआ ते अज ओह् बी पोस्ट करी ओड़ने ते ठीक ऐ अही अस कोई मतलव नमीं चीज़ लैत्ती अपनें तांई जेह्ड़ी असैं कदैं खरीदी नेंई ओह्बी चीज़ लैत्ती असैं अपनी पैह्लै तनख्वा दी चीज़ लैत्ती असें खुशी होंदी ते अस ओह् बी सोशल मिडिया पर पोस्ट करी ओड़ने कि ताकि असें जेह्ड़ी ऐ होर होर अस अग्गैं बधचै सोशल मीडिया बिच्च असें लोग असें पसंद करदे लोक की असें मतलव खुशी मिलदी कि अस इत्थें हे अस एह् कीता इयां कीता असैं एह् खुशी मिली असैं एह् कीता असैं इयां कीता असेंई एह् खुशी मिली असै इस चीज़ गी लेईयै कीता असैं इयां गे उआं गे ठीक ऐ हून अस जियां पैह्ली बारी असें कदें ज्हाज नी दिक्खेआ असें पैह्ली बारी बाह्र गे असैं ज्हाज दिक्खेआ असें पैह्ली बार ओह् इयां इक मतलव असें इयां चौंकियां न असैं ते असैं ओह्बी मतलव ओह्दी फोटो पाई ओड़नी फोटो खिच्ची ओड़नी ते पाई ओड़नी असैं जेह्ड़ा ज्हाज पैह्ली बारी दिक्खेआ अस कदें जहाजै कोल रुके गै नी असैं जहाजे गी कदैं आमनै सामनै दिक्खेआ गै नी अस पैह्ली बारी जम्मू दे शैह्र गे असैं ज्हाज दिक्खेआ असें ओह्दी बी पोस्ट पाई ओड़ी भाई असें ज्हाज दिक्खेआ असैं पैह्ली बारी कोई ऐसी गड्डी दिक्खी जेह्ड़ी साढ़े जम्मू च नेंई ऐ अस कुदै गे असैं ओह् गड्डी दिक्खी असैं ओह्दी बी पोस्ट पाई ओड़ी कि असैं एह् गड्डी दिक्खी ते असें मतलव पैह्ली बारी गड्डी दिक्खी ते असैं एह्दी बी पोस्ट पाई ओड़ी भाई असैं एह् गड्डी गिक्खी ओड़ी ठीक ऐ ते एह्दै कन्नै असें मतलव बड़ी बड़ी खुशी मिलदी पोस्ट पाईयै ते ओह्दै बाद कुतै नमैं लाह्कै गे जित्थें अस कदैं गे नै नी ओह्कड़े ल्हाकै कोई बड़ै बाह्रैं गे अस कोई बिदेश च चली गे अस उत्थें बी असैं नमीं नमीं चीजां दिक्खियां ओह् अस जम्मू च थोह्ड़ी दिक्खी सकने ओह् चीजां अस बिदेश च चली गे कुतै ठीक ऐ ते असें उत्थै मतलव दिक्खियां नमीं नमीं चीजां नमें नमियां उत्थै सब किश उत्थें बूह्टे बी नमें उत्थें प्हाड़ियां बी अलग जेह्ड़ियां कदें असें दिक्खियां नेंई असें कुतै कुदै बी जाच्चै ते उत्थैं असैं नमीं नमीं ते अस पोस्टां पाई ओड़ने अस कोई बिदेश च चली जाच्चै उत्थैं असैं कोई नमीं नमीं ओह्